पाँच हज़ार आठ सौ सत्रह तेरह हज़ार सात सौ नौ सत्रह हज़ार आठ सौ तिरयासी एक लाख एट्ठासी हज़ार दो सौ पंद्रह आठ लाख सत्ताईस हज़ार आठ सौ सत्ताईस